जी सर नमस्ते मेरा नांऽ विजय कुमार ऐ में इक रियासी डिसटिक दा रौह्ने आह्लां इक इ'यां खेत्ती बाड़ी दा गै कम्म करनां ऐग्रीकैलचर दा मतलब में अज्ज बी पैह्लें गै इ'यां बचपन दा गै एह् कम्म करदा रेहा अज्ज बी उ'ऐ करा ना में जि'यां पैह्लें दी हिस्टरी दस्सा करनां तुसें गी उन्नी सौ मतलब नब्बै दे अंग संग दी मेरा उन्नी सौ अस्सी दा जन्म ऐ मतलब में नब्बै दे अंग संग दी इ'यां क्हानी दस्सा नां उस बेल्लै बी मतलब मौसम बड़े खराब रौंह्दे जि'यां बरसांत होंदी तां बड़ी जैदा बरसांत गै रौह्नी मतलब सर्दियें च बारशां बड़ियां जैदा होंदियां हां फसल बी मतलब घट्ट गै होंदा हा ते अगर जैदा होई जंदा साढ़े कोल अगर खाने कशा मतलब बधी जंदा फालतू होई जंदा तो असें गी बेचने लेई बी मतलब जां उधमपुर जां जम्मू जाना पौंदा हा मतलब अगर साढ़े कोल कनक जैदा होई गेई फिर असें इ'यां चुक्कियै मतलब अपने सिर उप्पर चुक्कियै अस इत्थां नाला क्रास करियै मंथल जंदे हे मंथल दा फिर मतलब उद्धर दा जम्मू दियां गड्डियां औंदियां हां उधमपुर जान लेई अगर उधमपुर आह्ली मिली उधमपुर आह्लियै च चली जंदे हे अगर जम्मू आह्ली मिलदी जम्मू आह्लियै च बैठियै फिर अस जम्मू जाइयै बेचदे हे मतलब जो साढ़ै कश फालतू नाज होंदा हा जां जि'यां अज्ज दी डेट च जां जो बी ऐ जां थूम होंदा उस टाईम अदरक लगांदे हे निक्की निक्की फसल जरूर इ'यां दूई फसल साढ़े कश जैदा होंदी ही कि के कनक दा मक्की दा जां बिच्च बिच्च अगर बरसात अच्छी होई तां फिर अस धान बी लाई लैंदे लेकिन धान साढ़े कोल बेचने लेई नेईं मिलदे हे लेकन जैदा कशा जैदा इ'यै कनक मक्की दा फसल गै होंदा जां निक्का अस इ'यां बेच्च जि'यां अज्ज दा मौसम चला दा मतलब कड़म लाई लैन्ने अज्ज अस खे मतलब अपनी जमीने च थोम लाया जां कड़म लाया अग्गे थोह्ड़ी देर बाद मूलियां बी लाई दियां जां गोंगलू होई गे जि'यां निक्के निक्के इ'यां फसल होऐ अगर खाने कशा बची जंदे मतलब उस टाईम बची जंदे हे तां दिंदे हे नेईं तां हल्लै म्ह्ल्लै च गै बंडी ओड़दे हे अगर साढ़ै कोल नेईं है ते अगर कुसै ने लाए दा ता कुसै कशा लेई लैंदे जां उं'दे घर नेईं ऐ तां उ'नें गी देई ओड़दे हे ते एह् देह् टाईम होंदे हे मतलब के मतलब बारश उप्पर गै डपैंड रौंह्दा हा अज्ज ते चलो नैह्रां आई गेइयां जां जो बी है उस बेल्लै अस खेती बाड़ी बी इक ते इ'यां ओह्दे नै गै करदे हे दांदैं कन्नै आखने अस जां बैल बी आखने इ'यां हल्ल कन्नै जां जो बी ऐ हा चलांदे हे अज्ज ते चलो ट्रैक्टर बी हैन हर चीजां मतलब चंगियां स्हूलतां बनी दियां लेकन पैह्लें दी में जेह्ड़ी स्थिती सनां ना तुसें गी के अज्ज बी अगर मतलब साढ़े कश कुछ बी होंदा जां फालतू तो अज्ज ते चलो पैह्लें ते ठीक हा पैह्लें ते चलो नेईं ठीक हा कि इद्धर दा असें मतलब अगर सब्जी गै होंदी ही साढ़ै कोल जैदा होई जंदी ही ते चुक्कियै मतलब असें दो किलोमीटर मतलब दो किलोमीटर चलने दे बाद असें गी इक गड्डी लब्भदी ही हैं उद्धर दा गड्डी च चढ़ना उसने कुसलै मतलब बजार पजाना जां ते अग्गें जाइयै बिकनी जां नेईं बिकनी अज्ज ते चलो म्ह्ल्लै म्ह्ल्लै बिच्च गड्डियां होई दियां जां रस्ते बनी चुक्के दे तो अज्ज ते चलो चंगा टाईम ऐ लेकिन में इक पैह्लें दी हिस्टरी सनां ना एह् जेह् टाईम रेह् दा जां एह् जेह् टाईम दिक्खे दे असें के मतलब अज्ज ते ठीक ऐ चलो अज्ज में स अगर कड़म गै लगाए दा तां अज्ज मतलब अगर हून में उस्सी अगर जमीनै चा कड्डियै मतलब ते होर दो घैन्टें बाद में बजार पजाई ओड़ना अच्छे रेट मिली जंदे उस बेल्लै अद्धा ते बत्ता सुक्की जंदा जां रस्ते चलदे जां कोई अपना रिश्तेदार लब्भी जंदा हा औंदा जंदा गरीबियां हियां उस बेल्लै के मतलब गड्डियें दा नेईं इन्ना साधन हा सौ बंदा रस्ते च मिली जंदा केह् चुक्के दा तोह् सिरै उप्पर हैं कड़म चुक्के दा थोम चुक्के दा अदरक चुक्के दा दे जार थोह्ड़ा सारा ते एह् जेहा टाईम हा ते अद्धा ते रस्तै गै खत्म होई जंदा अगर कनक मक्कां जैदा होंदियां ते इ'यै किश करदे हे इत्थां असें बेच्चन लेई जां मतलब शैह्रें बिच्च जाना पौंदा उस बेल्लै शैह्र इ'यै हे इक उधमपुर जां कटरा बी निक्का जेहा हा हून ते चलो बड़ा अमीर शैह्र बनी दा लेकिन उधमपुर हा जां जम्मू जाना पौंदा हा ते केईं बार एह् नेह् टैम बी औंदे मतलब फसल नेईं कनक मक्कां फसल अगर बरसांत जैदा होई जां नेईं चंगा होएआ तां मतलब असें बी कुसै कशा खरीदियै आह्नना पौंदी ही असें खरीदियै आह्नना पौंदी ही ता असें बी कम से कम मतलब पंज पंज जां छे छे किलोमीटर खरीदियै आह्न्नियै ते गजारा करदे हे अगर घर आंह्दी फ्ही उस्सी छट्टो हैं छज्ज कन्नै छटदे हे हैं साफ करो फिर घराट बी दो दो किलोमीटर तिन्न तिन्न किलोमीटर होंदे हे हैं अगर घराट अगर एह् ते चलो ठीक ऐ अगर बरसाती दे टाईम बरसांती दे टाईम होंदे ते बारिशां होंदियां घराट बी बंद होई जंदे हे तो इ'यां मतलब अगर नेईं कुसै नेईं मिलेआ आटा मतलब नेईं होंदा खाने लेई तां कुसै कुसै शा मंग्गियै जाना पौंदा हा इक घर गे उद्धर दा जार दोहारा दे असें गी अस तुसें गी कल्ल देई ओड़गे लेकिन ओह्की अगर मिलेआ ता ठीक ऐ अगर नेईं मिलेआ ता राती भुक्खे गै सोन पौंदा हा ते एह् जेह् टाईम दिक्खे ते गरीबीयां दिक्खी दियां अज्ज ते चलो ठीक ऐ हर गली बिच्च जां म्ह्ल्ले बिच्च गड्डियां अवा जा दियां बस्सां बी हैन हैन मैटाडोरां निक्के ऐटो शैटो बी लग्गी दे मतलब पैह्लें ता एह् जेहा टाईम होंदा हा के मतलब अगर सब्जी साढ़े कश फालतू बी होंदी जैदा होंदी ही तां उस्सी पजांदे हे मतलब अच्छे रेट नेईं मिलदे अज्ज फेर ठीक ऐ चलो हून हून में अगर कोई मेरे घर घर बिच्च सब्जी त्यार ऐ तां अगर में देनी होग तां में दो घैंटैं अन्दर मतलब बेच्ची सकनां उस्सी जां बेच्चियै में घर आई सकना तो अगर पैह्लें ते ओह् टाईम हे के मतलब सबेरे जाना अगर अट्ठ बजे घर दा गेआ ते रातीं अट्ठ बजे पुज्जै नौ बजे पुज्जना होंदा हा जां पैद्दल औना जाना पौंदा हा अद्धे रस्ते गड्डी मिलदी अद्धे नेईं मिलनी हैं गड्डियां बी अगर औंदियां हां ता डेढ़ डेढ़ दो दो घैंटैं बाद गड्डियां मिलदियां हां हैं अगर बजार पुज्जियै तां डेढ़ दो घैंटें बाद उद्धर मिलनी कदूं बिकनी सब्जी कदूं नेईं एह् जेहियां परेशानियां हियां ते चलो ठीक ऐ अच्छा टैम ऐ इक खेत्ती बाड़ी दा कम्म पैह्लें बी करदा हा मेरे मा मा प्यो बी करदे हे ते चलो अज्ज बी थोह्ड़ा बोह्त जिन्ना पैह्लें करदे उन्ना अज्ज बी करा ने तो चलो अज्ज दा टैम ठीक ऐ जो बी ऐ रेट बी अच्छे मिली जंदे पैह्लें रेट बी कुछ निं मिलदे हे तो केईं बारी एह् जेहियां गरीबियां होंदियां ते घर आटा निं होंदा हा सब्जी बेचियै मतलब अस गजारा करदे हे जां उधमपुर जां जम्मू जाना मतलब दस किलो अगर असें कड़म लेता जां चार पंज किलो थोम लेता तो मतलब ओह् किस भाऽ दा बिकना नेईं बिकना जां किन्नै पैसे मिलने तो अस गजारा करदे हे के मतलब ओह् बेचियै ते फिर असें आटा आह्नना ते घर साढ़ा जो बी है हे जां मा प्यो हे जां मेरे भैन भ्राऽ हे निक्के मतलब इंतजार करदे हे मेरा के हां उसनै आना आटा नेईं है घर जो बी है ओह् लेइयै औग ते अस खाने आह्ले बनगे ते अज्ज बी अस इक बाड़ी जमीने नै जुड़े ने आं इक किसान आदमी आं खेती बाड़ी अज्ज किश लोग ट्रैक्टर कन्नै करा दे किश अज्ज बी मतलब हल्ल कन्नै करदे दांदें कन्नै करदे देस्सी च दांद बोलदे ते इ'यां बैल बी आखदे लोग ते एह् नेहा टैम दिक्खे दा एह् मेरा इक टाईटल हा निक्का जेहा अगर मेरे कशा कोई गलती होई होग तो मिगी माफी देई ओड़ेओ